मां बुक साइकालोजी ऑफ मनी चङा दफ़ा पढ़ियो आहे जंहिंजा लेखक आहिनि मोर्गन होसल

पैसे जे असां जेतिरो पोयां पवंदासीं उहो ओतिरो ई परे भॼंदो आहे पर उन खे असां कहिड़े नमूने सियाणे नमूने उन खे यूस करे असां पंहिंजे पैसे खे लॻाए सघंदा आहियूं त ॿिया असां वधीक पिया उन मां आवक कीअं थी सघे हिन मां असांखे ॿियूं बि जानकारियूं पौं सम्झ में ईंदियूं आहिनि त असांजी जिंदगी में असांया ऐसेट्स केड़ा आइन असांजी लायबलिटीस कहिड़ा आहिनि असां ग़लति नमूने में वञी करे जंहिंखे असां ऐसेट्स सम्झंदा आहियूं चङो दफ़ो उहे लायबलिटीस हूंदी आहे त समझी करे भई असांखे कहिड़ियूं ऐसेट्स वठणु खपनि केड़ी शइ न वठणु खपे उनन ॻाल्हियुनि ते ध्यान ॾिबो आहे ऐं सभिनि खां वॾी ॻाल्हि इआ सम्झाई वइ आ त भई टाइम बि हिकिड़ो असांजो इहो ऐसेट्स आहे भई अगरि टाइम खे असां बराबरि नमुने यूस कंदासीं त पंहिंजे वक़्त में असां सुठे नमूने में फाइनेंशल फ्रीडम बि मिली सघंदो ऐं सुठी समूने असां पंहिंजे पाण खे हलाए सघंदासीं